उत्तर प्रदेश जे विभिन्न राजनीतिक दलुनि जा नाला आहिनि भारतीअ जनता पार्टी बहुजन समाज पार्टी कंम्यूनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी ऐं प्रसिद्ध राजनेताओं जा नाला आहिनि राजनाथ सिंह ब्रजेश पाठक योगी आदित्यनाथ नीरज वोहरा अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव ऐं आज़म खान